पुरना नम्बर जे खो गेलै पुरना नम्बर नया नम्बर जोड़ै लए चाहै छियै खाता नम्बरमे खाता नम्बरमे जाइ छियै बैंक जाइ छियै तऽ कहै छै ई ई कागज नहि ओ कागज ई टाइम नहि ओ टाइम बहुत परेशानी छियै परेशानी उठा कए जा रहल जाइ छियै बजार मोबाइल नम्बर जोड़ैक यए तऽ ई परेशानी ओ परेशानी होइ छै जुटै नहि छै ओहि खातिर बहुत हमर काम काज रुकल छै सब चीज छै ओहिमे आधार कार्ड पैन कार्ड पासबुक नम्बर बहुत परेशानी भऽ गेल छियै नम्बर जोड़ैके लिए बहुत परेशानी भऽ गेलियै यए नम्बर जोड़ैके लिए पुरना नम्बर खो गेलियै मतलब पुरना नम्बर खो गेलियै नया नम्बर लेलियै नया नम्बर जुरबैक खातिर बहुत परेशानी छियै बैठल रहै छै बिजनेस से गार्ड सब ई सब बैठल रहै छियै पूछै छियै तऽ कहै छै है ओतए जा ओतए जा ओकरा लङ्ग जाइ छियै तऽ ओ कहै छै ओकरा लङ्ग जा इहए सब होइ छै बहुत परेशानी होइ छै बोलैके लिए हँ परेशानी होइया भेलैया बहुत नम्बर जोड़ैके नया नम्बर जोड़ैके बाद आब नम्बर जुड़तै तभिये कोनो काम काज हमर हेतै सब काम काज हमर रुकल छै मोबाइल नम्बर खातिर मोबाइले नम्बरमे छै आधार कार्ड पेन कार्ड पासबुक सब चीज हमर लागल छै ओहीमे सब चीज चलै रहै हमर ओहीमे सब चीज अखनी बन्द छै सब चीज रुकल छै काम काज सब सब रुकल छै हमर मोबाइल नम्बर जुटतै तभिहे हेतै कोनो काम बहुत परेशानी छै मोबाइल नम्बर जोड़ैमे नया नम्बर जोड़ैमे बहुत परेशानी भए रहल छै नया नम्बर जोड़ैमे बहुत परेशानी भए रहल छै ई कागज ओ कागज एकरा लाउ ओकरा लाउ दौड़ैमे बहुत परेशानी होइ छै जाइमे कराबैमे बहुत परेशानी भए रहल छै मोबाइल नम्बर जोड़ैमे मोबाइल नम्बर जुटतै तभिये हमर कोनो काम हेतै काम भी रुकल छै बहुत परेशानी भए रहल छै कोन काम केना हेतै की हेतै बहुत परेशानी भए रहल यऽ मोबाइल नम्बर खातिर सब चीज हमर बन्द छै खाता भी बन्द छै सब चीज बन्द छै पासपोर्ट बन्द छै सब चीज बन्द छै खाता नम्बर बन्द छै मोबाइल नम्बर जुटतै तभिहे हेतै मोबाइल नम्बर नहि जुटलैया मोबाइल नम्बर जुटि जेतियै सब काम हेतियै सब काम रुकल छै मोबाइल नम्मर खातिर सब कम रुकल छै